म्हजो पयलींचो डी जी लॉकराचो पासवर्ड अनीश गांवकर सात एक शुन्य एक एक आशिल्लो तो बदलून म्हाका अनीश गांवकर णव शुन्य दोन एक दोन जीरो करपाक जाय